मैथिली भाषा जे अछि से दरभङ्गा मधुबनी आओर एक दू गो जिला हइ तऽ एहिमे समेटके रहैत गेलै नहि ओकर जादा सिनेमा बनैया नहि जादा किताब छपाइया अगर छपेबो करैया तऽ लोक ओकर जादा मे जादा उपयोग नहि करैत छथि ताहि दुआरे जे हुनका सबके समझमे नहि अबैत छनि हर जगह हिंदी भोजपुरी अंग्रेजी अहि सबके जादा प्रचलन अछि मैथलियो बजै बला जे छथि सेहो अखन हुनकर बाल बच्चा जे छनि से हिन्दीए बजैटी छनि अंग्रेजीए बजैत छनि भोजपुरीएमे बातचीत करैत छनि ताहि दुआरे एतबे दूर समेटके हम दुखक बात इएह जे ओकरो विकसित होयबाके चाही अखन ओतेक ई भाषा जादा दूर तक विकसित नहि भेल अछि इहो तकलीफेके बात अछि दरभङ्गा मधुबनीके अलावा बाँकी ओतेक बाजब नहि जनैत जाय छथि आ ताहि दुआरे ई भाषा विकसित होयबाके चाही लेकिन अखन तक एहि भाषाके कओनो ओहन विकसित बला बात नही भेल अछि ई तकलीफक बात छी